अरे मैडम सुनिए ना मैंने एक यूनिफॉर्म दी थी अपने बच्चे की सिलने के लिए उसके बारे में थोड़ा बता देतीं जी जी हाँ फिर बताइए मैडम हाँ मेरी बात ये है कि अभी भी दो हफ्ते हो गए हैं मेरे को मैंने अपने बच्चे की यूनिफॉर्म सिलने दी थी आपको वो सिल गई की नहीं कुछ बताएंगी आप उस बारे में पंद्रह दिन हो गए है मैडम ये रिसिप्ट है आपने देने के लिए बोली थी पाँच दिन बाद फिर स्कूल खुल जाएंगे तब देंगे हम ये देख लीजिए रिसिप्ट आप आप ही कि लिखी हुई है ना अरे तो मैं दो दिन पहले तो आई थी अरे तो आप मेरी भी तो बात सुनिए मैं दो दिन पहले आई थी ना तो आप तब तो आपकी दुकान ही बंद थी वैसे हम रोज़ थोड़ी आ सकते है वो तो एक बार आके देख लिया इसीलिए क्योंकि अब मेरे को क्या पता था की आपके यहाँ इतना टाइम लग जायेगा नहीं तो मैं पहले ट्राई कर लेती पाँच दिन बचे हैं आप कब दोगी बता दो हाँ सेंट अलास स्कूल की ड्रेस है ग्रे कलर का उसका पेंट है और वो ब्लॉक वाली उसकी ऊपर की ब्लू कलर की टी शर्ट है देखिए हाँ रखा होगा वो वाले खंड में देखिए आपके हाँ हाँ

हाँ तो मैडम देख तो लीजिए की आपके पास नाप बचा है कि नहीं आपने लिखी थी ना वो कागज़ वागज़ तो नहीं गुम गया नहीं तो दूसरा नाप दें गलत साइज की नहीं सीलिएगा अब जल्दी में आप गलत ना करके देना हाँ तो आप बता दें कितने बजे तक हम आ जाएं टाइम बता दो वो ही टाइम आएँगे अब घर दूर हैं हम बार बार थोड़ी आ सकते हैं हाँ नंबर कौन सा है ये जो आपके कार्ड में लिखा है हाँ हाँ हाँ और अगर नहीं हुआ ना आपका फ़ोन वोन नहीं लगा तो हम फिर कल ही सीधे आयेंगे कल तक तो तैयार मिलेगा ना और पैसे बता दो कितने लेके आना है हाँ पाँच दिन बचे हैं पैसे कितने लाना है हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है लेकिन देखिए अगर साइज़ की फिटिंग की कोई दिक्कत हुई तो हम वापस लेके आयेंगे आपको फिर हमको तुरंत करके फिटिंग देना पड़ेगा तब बनाके है ना फिर हम नहीं रुकेंगे हाँ बच्चे को लेके हाँ हाँ ठीक है चलिए तो कुछ गलती मेरी भी है कुछ बात करनी थी लेकिन कुछ आप की भी अब आपकी दुकान ही बंद थी तो मैं क्या करती है ना ठीक है फिर चलिए मैं रात को आपको एक बार कॉल करती हूँ

अरे आप बीच में अब दूसरे को देखने लग जा रही हैं यार हम खड़े हैं ज़रा अच्छा सुनिए तो मेरा ये मेरे बाजू में पड़ोस में भी एक रहती हैं उनके बच्चे की भी सिलवाना है और वो बच्चा थोड़ा छोटा है बड़ा नहीं है तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा लेकिन बात ये है की उनके बच्चे का स्कूल भी ना चार दिन बाद खुल जाएगा तो दो दिन में सिल के दे पाओगी हाँ ठीक है नहीं पहले मैं जब आपको कॉल करूँगी ना अपने बच्चे का पूछने के लिए सिल गया के नहीं तब तक आप अपने वो जो कारीगर है पूछ के रख लेना अगर वो हाँ बोलेगा जब मैं आऊँगी तो मैं उनको भी लेके आ जाऊँगी है ना हाँ वो बात तो सही है हाँ और अगर आप ना सिल पाओ आपकी पहचान का कोई हो कहीं और आप उससे बात करा देना ज़रा ज़रूरी है ना एक स्कूल खुल रहा है अब आप भी जानती है ना लेकिन मेरे बच्चे का काम एकदम सही कीजिएगा अब ऐसा नहीं है की आधा दिन हो गया आधे दिन बाद आप सिलो तो फिर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए क्योंकि स्कूल की बात है ना नंबर अंबर बच्चों के काटने लगते हैं कुछ गलत होता है हाँ वैसे आप के बारे में तारीफ सुनने से तभी तो दिए थे ना आपके यहाँ तो थोड़ा लेट ही हो गया ठीक है अब क्या कर सकते हैं लेकिन हमें टाइम से पहले मिल जायेगा तो अच्छी बात रहेंगी आगे भी याद रखेंगे हम है ना आगे के लिए भी हम आपको याद रखेंगे क्योंकि काम तो आपका सिलाई तो अच्छी दिख रही है ये पैंट देख के समझ में आ रहा है बाकी लेकिन टाइम का भी आप ध्यान रखा करेंगी ना तो और अच्छा काम रहेगा आपका ठीक है फिर अभी मैं जा रही हूँ हाँ शाम को फ़ोन करती जी